بچے تفریح كے وقت كھیلتے ہیں كودتے ہیں میوزک وغیرہ چلاتے ہیں اور كركٹ وغیرہ كے جو شوقین ہوتے ہیں وہ كھیلتے ہیں اور جس چیز میں بچے كو مزہ آتا ہے وہ كام كرتے ہیں فارغ وقت میں بچے كو جو بہتر لگے وہ كام كرتے ہیں كچھ كركٹ كا شوقین ہوتا ہے تو كوئی فٹبال كا كوئی ہاكی كا